हलो जय झूलेलाल करीम मां था ॻाल्हायो तव्हां भाई साहब हिकु प्लेट मटन ग्रेवी खपे ऐं ॿ बटर नान खपनि पर मटन तव्हां देसी गिह में ठाहींदा आहियो या नॉर्मल ठाहींदा आहियो अच्छा न थिक ग्रेवी हूंदी कि न लिक़्विड हूंदी जीअं अच्छा अच्छा अच्छा न त पर मिर्च न हुजनि भाई तव्हां कोशिशि कयो कि मिर्च घटि हुजनि ऐं हा बटर नान में बि न प्लीज़ बटर थोरो ईअं अमूल जो ईअं ढंग जो हुजे त पोइ घणेई भेरा न स्मेल पई अचे हा हा मटन ग्रेवी में घणा पीस हूंदा हिक प्लेट में जीउ अच्छा त तव्हां पोइ हीअं कयो मूंखे ॿ प्लेट मटन ग्रेवी ॾियो ऐं चारि बटर नान करे छॾियो घणे आहे मटन ग्रेवी अच्छा टीं सएं जी आहे छह सौ जूं थी वेंदियूं कोई डिस्काऊंट न वेठो हले छा स्विगी ऐं ज़ुमेटो सां कयूं त मिलंदो कुझु डिस्काऊंट या छा हा न उन में त पाण रेट वधीक ई वेठा अचनि मां ॾिठो स्विगीअ में त पाण वधीक ई पियो अचे त मूंखे लॻो मां डाइरेक्ट ई फोन खयों पोइ गूगल तां ऐं मतिलबु सुठो त हूंदो न छो त मां तव्हां खां अॼु पहरियों भेरो थी घुरायां पई ॿारनि खे वणंदो त सही न चलो थोरो न तव्हां मुंहिंजी एड्रेस नोट करे वठो हा जी फोर गोवा सी चोएतालीह हा फर्स्ट फ्लोर लाजपत नगर वन नईं दिल्ली कोशिशि कजो थोरो वीहें पंजवींहे मिंटे ताईं छो त ॿारनि खे बुख लॻी आहे हा इन सां गॾु बसरु थोरो वधीक मोकिलिजो सिरके वारो बसर बि मोकिलिजो ठीकु आहे थैंक यू जय झूलेलाल जय झूलेलाल